जेल्लै साढ़े इद्धर ब्याह होंदा अस ब्याह कोला पैहलें म्हीना इक तयैरियां बगैरा होन लगी पौंदियां किश समान लेना जां ब्याह लेई ब्याह आहले घर सफेदी बगैरा इयां करान लगी पौंदे साढ़े अपने घर बी अस सफाइयां बगैरा करन लगी पौने कि जिसलै परौह्ने आंदे जिसलै रिश्तेदार औंदे ओह् दिखदे न साफ सफाई हे इंदे घर जां नी फिर जिसलै ब्याह होंदा कुसै दे घर फिर दस बांरां दिन पहले गै उनें मतलब कि पैहलै चुल्ले बनांदे जिंदे उपर सगन बगैरा सेड़ने होंदे फिर ओह् पैहलें गंढियां पांदे किन्ने दिन पैहलें गै उनें साद्ध दिते दा होंदा फिह् उंदे गीत गान जंदिया जनानियां लैडिज जनानी बगैरा फिर ओह् उद्धर गै गीत गांदी आं गीत गादियां फिर इक ढोलकी बी लेती दी होंदी कन्नै कुछ चिमटा बजांदियां फिर उद्धर गीत सुहाग कुड़ीदा ब्याह होऐ ते सुहाग बगैरा गांदिया कुड़ी दे ब्याह आह्ले गाने गांदियां दो तिन घंटे लग्गी जंदे उद्धर लग्गी जंदे जनानियां गल्ला बगैरा करदियां किश सलाह् बगैरा करदियां मतलब कियां करना ब्याह फिर फिर ओहदे थोह्ड़े दिन पिर उसे दिन दपैहरी गीत लग्गी पौंदे गान रोजे दी शामी मोके जाना उंदे घार गीत गाने फिर उद्धर बगैरा अजकल इयां चाह् बगैरा पिलांदे कोलड्रिंक बगैरा पलांदे जिसलै उंदे घर गेदे ओचै फिर रुट्टी राटी फिर केंई बारी लोग रुट्टी बी खलांदे हून फिर गीत गाने दौ तिन घंटे फिर उंदे घर गीत गाने फिर ओह् कन्नै रुट्टी बी दिंदे खाने गी फिर कन्नै राती मौके चाह् बगैरा दिंदे फिर कन्नै उंदे घर जेइयै फिर उंहे आना जिसले असें गीत गाइयै फिर उंहे कचोरियां दिदे जिनें गी डोडियां मिली जान उंहेगी जां मुगफली देनी जां डोडियां देनियां जां मैगी बगैरा जा कुरकरे बगैरा जां कन्नै किश थाली बगैरा भांडे बगैरा बी दिंदे केंई बारी एह् सब कुछ दिंदे फिर इयां अस इयां पहले सत अट्ठ दिन पहले चलदा रोंहदा चलदा रौंहदा गीत गुआंदे कोई दस दिन गुआंदा कोई सत अट्ठ दिन गुआंदा फिर ओहदे बाद सगन होंदा सगन होंदा फिर सगन आहले दिन सबेरे गड्डियां औंदिया सगन आहले दिन सबेरे गंड्डियां बनानी फिरी ते फ्ही सारे लोग तां बी उंदे घर जंदे फिर दपैहरी मौके धाम होंदी धाम फिर सगने दे स्हाबें सगने आहले दिन सगने आस्तै जंदे लोग इक जने आरे फिर इक घरे दा इक जना जां सारे जने बच्चे बगैरा जंदे सगन कन्नै फिर त्यार होइयै शैल नमें नमें कपडे़ सिआंदे लोग फिर उंदे घर ते बिच फ्ही सगन बिच जंदे फिर ओहदे बाद दुऐ दिन बरात फिर उस दिन गे सांत फिर बरात आहले दुऐ दिन ना इंदा कुडी़ दा पैहलें ब्याह च मैंहदी बी लांदे कुड़ी दे अजकल नमां रिवाज चले दा बैंगल सेरामनी दा लोग बैंगल सेरामनी बी करदे चूडि़यां लेईआंदे जियां म्हल्ले दे लोग आई ऐ कुड़ी गी चूड़ियां पांदे फिर सगन बगैरबी दिंदे कुडियै गी फ्ही ओह् सगन कुड़ी गी सगन दिंदे ते फिर कन्नै पेसे बी दिंदे लोग आइयै ओह् कुड़ी आहले केक कटदे उस दिन कन्नै कुड़ी गी चूड़ियां पांदे कन्नै केक कटदे कन्नै चूड़ियां पांदे कन्नै समोसे बगैरा जां और कुछ बी खाने गी दिंदे उंनेंगी फिर बरात आहले दिन आई जंदा उस दिन पैहलें कुड़ी दी सांत करदे ता कि साढ़े लोग जंदे उंदे घर शादी आहले दिन बी मामे आए दे होंदे फिर कुड़ी दी सांत करदे बुटना बगैरा लांदे फिर कुड़ी दी मामी चूड़ा पांदी फिह् सारे लोग साढ़े ग्रां दे लोक उनेंगी दिक्खन गेदे होंदे एह् कियां करा दे कियां चूड़ा पांदे कियां नमां सूट सेआई दिंदे मामे फिर ओह् दिखदे उसी पूरा मतलब कि ओह् कियां साढ़े लोक ओह जाइयै जियां साढ़े गांव दी रीत होंदी भला केह् केह् करना भला फिर चूड़ा बगैरा पांदे मामे मोमे सब किश करदे फ्ही कुड़ गी घ्यूर खलांदिया भैना ते अस लोक बी जन्ने होन्ने फिर कुड़ी आहले जन्ने दे फिह् जाइयै खलाइयै पिलाइयै फिर क्यूर खलांदियां कुडि़यां उसी जेइयै फिर कुड़ी गी पार्लर च भेजी ओड़दे त्यार होने गी फिर उसे दिन पहले इक दिन मैंहदी बी लांदे फिर उसे दिन कुड़ी गी पार्लर भेजी ओड़दे त्यार होने गी कुड़ी त्यार होइयै फिरी घर दूइयां कुडि़यां बाकी आहले लोग बी त्यार होंदे समान बगैरा सारा जिद्धर पैलेस कीते दा जिद्धर बी उद्धर लेना फिर ब्याह दा आरेंजमेंट बी लोकें शैल होंदा कीते दा जियां पैलेस कीते दा फिर लोक पैलेस च जंदे जे इयां कीते दा होऐ ते फिर जंदे गड्डियां बगैरा लाई दी होंदियां लोकें पता जाने आस्तै आटो बगैरा सब कुछ लाए दे होंदे जाने दा आरेंजमेंट कीते दा होंदा जां जिनें टेंट लाए दे उनें उद्धर जाना पौंदा फिर म्हल्ले दे लोक जेइयै उंदे कन्नै कम्म करांदे उंदे कन्नै कम बगैरा करांदे सारा जाइयै ओह् में क्लास लग्गी दी क्लास लगी दी फिर सारे उंदे कन्नै ् कम्म करांदे फिर म्हल्ले दे मुडे़ जाइयै उंदे घार उंदा कम्म दा आरेंजमेंट के रोटी बनवाने दा उंदे कन्नै उंदी हैल्फ करदे भला कियां रुट्टी बनानी ऐ ते कियां मतलब कि सामन पकडा़ई ओड़ेआ हलबाई कन्नै थोह्ड़ी हेल्फ करी ओड़ी उंदा समान उंदे कन्नै सामन बगैरा लेई लाइयै छड्डी ओड़ेआ ते फिर सारे करदे फिर बरात शामी आहले टेंम उपर फिर जिसले कुड़ी आंदी फिर पैहले मुड़ा आंदा फिर रिबन कट्टने दी तैयारी म्हल्ले आहली कुडि़यें कीती दीं होंदी ते फिर रिबन बगैरा कटांदे बर्फी खलांदे फिर उनेंगी पैसे दिंदे मतलब कि कुडि़यफिर उनेंगी पैसे दिंदे ओह् फिर जां पैसे बगैरा देने उनें कुडियै गी फिर कुड़िया मतलब कि अपने फिर कुड़ी आंदी फिर कुड़़ी ब्याह फिर कुड़ी आंदी बाहरली इंट्री होंदी फिर आंदी कुड़ी जयमाला बगैरा पांदे सारे लोग सगन बगैरा दिंदे फर कुड़ी आहले कुड़ी गी मुड़े गी दौनें गी संगन दिदे फिर जिनें गिफ्ट लेदे कुडियां गिफ्ट बगैरा दिंदियां अपनी स्हे्ली गी फिर फिर शामी मुड़ियै राती मुड़ियै आंदे फिर किट्ठे बैठी रुट्टी खलांदे उनेंगी फिर घर आंदे फिर फिर दिखदे फिर घर आइयै मुड़ियै जीजे गी घ्यूर खलांदे फिर सबेरे फिर घ्यूर खलांदे जीजे गी फिर चपला जूते बगैरा बी छपैली ओड़दे फिर ओह बी लेंदे उंदे कोला फिर उसी तां बी पेसे दिंदे घ्यूर खलाने दे बी पैसे दिंदे फिर जिसलै कुड़ी सौहरे जंदी जिसलै ओहदी डोली जंदी तां बी उंदे मां प्यो बी फिर उनेंगी फिर उनेंगी दिंदे पेसे बगैरा सारे लोक चाचियां ताइयां फिर मामियां जेहडे़ बी लोक आए दे होंदे न फिर उनेंगी पेसे दिंदे फिर जेहडे़ बी कोई इंदे घर परौहने आए दे होंदे फिर उनेंगी पैसे बगैरा दिंदे ओह् फिर सारे लोग रोंदे जिसले जंदियां कुड़ियां जे मुड़ा होवे तां उंदे घर नूंह आंदी जां डोल्ली आंदी फिर ओह बी सारे स्वागत करदे जां अजकल उंदे आने दी त्यारी सारी कीती दी होंदी कुड़ी जां मुडे़ ने आने जिसलै ते कियां असें आरती तुआरदे फिर तराह्गे बगैरा फिरन जंदे फ्ही अपने घार डिनर बी त्यारी होंदी जां लैंच जेहडे़ हून करदे लंच दी त्यारी होंदी फिर कुड़ी गी मुड़ियै पार्लर पैहले ते अपने तराहगे फिरी फिर कुड़ी आहले अपने घार फिरी पान आंदे फिर कुड़ी दे घर मुड़ियै फिर मुड़ा ते कुड़ी अपने घर कपडे़ बगैरा किश दिंदे उनेंगी फिर ओह् मुड़ियै बापस जंदे डिनर आहले दिन कुड़ी गी त्यार होने लेई भेजदे फिर मुडे़ जेहडे़ न स्टेज बनांदे तां बी सारे लोग आंदे फिर उनेंगी डिनर बिच मुडि़यै आंदे फिर ओह् स्टेज उप्पर बैठदे फिर लोग मुड़ियै पैसे बगैरा दिंदे जां खाना जेहड़ा बनदा ओह् खाई खोइयै फिर अपने घार जंदे मुड़ियै इयां होंदा ब्याह औऱ एह् गांव च इयां साढ़ा ब्याह मनाया जंदा साढ़े इयां मनांदे मतलब कि ब्याह गी इयां सारे लोक हैल्प करदे बर्तन बगैरा दिंदे जा कोई पैसे दा आरेंजमेंट कोई कुड़ी होऐ ते उसी सूट दिंदे जां क्योंकि सारे हेल्प करदे शैल करियै फिर इयां ब्याह होंदा ग्रां बिच सारे रसी मिलियै करदे सब कुछ